साढ़े जम्मू च बड़े जादा इवेंट्स होंदे न केईं ते लोकल लैवल उप्पर बी होंदे न ते केईं नैशनल लेवल उप्पर बी होंदे न पैह्ले लोकल लैवल उप्पर होंदे फिर उत्थूं ई जेह्ड़े बच्चे शैल शैल अपना प्रदर्शन करदे गेमां दा ते उं'दा ई अग्गें प्रमोशन होंदा ते ओह् ई नैशनल बास्तै सलैक्ट होंदे फिर ओह् नैशनल लैवल उप्पर परफार्म करदे न बच्चे साड्डे इत्थै लोकल एरिया उप्पर बड़े ज्यादा अलग अलग टाइप दियां गेमां होंदियां न बच्चे खेलदे न गांव दे बच्चे गेमां खेलदे न कुछ सिटी दे लोक बी बच्चे आंदे न ओह् बी खेलदे न ते सारे बच्चे रली मिली गेमां खेलदे न पैह्लें ते उंदियां बड़ियां जादा प्रैक्टिस होंदे रौंह्दियां न बच्चेआं दी केईं केई इक इक म्हीना ते दो दो म्हीना बच्चें आंदी प्रैक्टिस होंदी रौंह्दी ऐ उं'दे कन्नै उं'दे कोचिस होंदे न जेह्ड़े उ'नेंगी सखांदे न गेमां उ'नेंई पूरा गाइड करदे न कि कि'यां केह् केह् थुहानूं स्टैप लैने न किस टाइम पर थुहानूं केह्ड़ी चीज कि'यां करनी ऐ ते ते लोकल लैवल उप्पर बी बच्चे जेह्ड़े गांव दे लोक होंदे न गांव दे बच्चे होंदे न जेह्ड़े जेह्ड़े कालेज पढ़दे न अजें स्कूल पढ़ा दे होंदे न ओह् आंदे न ते जेह्दे च उं'दी सब तूं जादा रुचि होंदी न ओह्दे च ओह् पार्टिस्पेट बच्चे करदे न ते इत्थें इक बड़ा शैल चीज़ ऐ कि इत्थै कोचिस जेह्ड़े न बड़े चंगे न बड़े शैल कन्नै बच्चेआं गी गाइड करदे न बड़ा स्हेई तरीके दा सखांदे न कि तुसें बच्चो कि'यां परफार्म करना केह् रणनतियां न कि'यां कि'यां थुआनूं केह् केह् कि'यां कि'यां थुआनूं सब कुछ करना ते साढ़े इत्थै बड़े जादा स्टेडियम बनी चुके दे न ग्राउंड बनी चुके दे न अज्जकल दे बच्चें बास्तै जेह्दे कन्नै बच्चेंई असानी होई चुकी दी ऐ अपना गेम खेलने बास्तै ते हर बारी हून कुछ ना कुछ बच्चे गी न्यू न्यू स्टेडियम लांदे न कुछ कुछ ग्राउंड बनांदे न स्टेडियम च आइयै अपना फिर परफार्म करी लैंदे न ते ज्यादा जगह् खुल्ली होऐ ते बच्चें गी सौख होई जंदी ऐ अपना अराम कन्नै बच्चे प्रैक्टिस करी लैंदे न कन्नै जादा तदाद च बच्चे जेल्लै इक ग्राउंड च होंदे न ते अलग अलग चीज़ां होंदियां न ते जेहदे च बच्चे ऐक्सपर्ट होंदे ते इक दूए कन्नै शेयर करदे न कि इ'यां करगे ते एह् बेह्तर होना ऐ इ'यां करगे ते एह् बेह्तर होना ऐ साढ़े इत्थै ज्यादातर इवेंट जिन्ने बी होंदे न ओह्दे च लोकल जेह्ड़े बच्चे होंदे न ओह् ही पार्टिसपेट करदे न जरूरी निं कि सिर्फ स्कूल दे बच्चे जां कालेज दे बच्चे ई पार्टिस्पेट करी सकदे न जेह्ड़े इत्थै लोकल यूथ जेह्ड़ी ऐ ओह् बी बड़ी तदाद च आंदी ऐ ते जेह्ड़ी गेम च उ'नेंई रुचि होंदी न ओह्दे च ओह् पार्टिस्पेट करदे न बच्चे ते जेल्लै बी कोई साढ़ी इत्थै गेम्स बगैरा होंदियां न कुछ बी खेल होंदा ऐ जां कबड्डी होई गेआ क्रिकेट होई गेआ खो खो होई गेआ कुछ बी गेम होंदी ऐ कोई रनिंग गल्ल होई जाए जां कुछ बी ते असें बी दिक्खन जन्ने होन्ने ते साढ़े जेह्ड़े लोकल लोग न आस्सै पास्सै दे जेह्ड़े लोग न ओह् बी सारे दिक्खन आंदे न सारे लोक इत्थें बड़ा जादा पसंद करदे न कि कोई बी इवेंट होंदा ऐ कोई स्पोर्टस दे रिलेटड ते सारे ई मतलब दिक्खना आई जंदे न ग्राउंड बिच स्टेडियम बिच्च ते कन्नै कन्नै इत्थै जेह्ड़े पंच सरपंच होंदे न ओह् बी आंदे न ओह् बी बच्चें दिखदे गेमां ते उ'नेंगी फ्ही जेल्लै अगर कोई बी बच्चे बड़ा अच्छा परफार्म करै डिस्ट्रिक्ट लैवल कोलू जोनल लैवल तक भेजदे न ब्लाक लैवल च ब्लाक लैवल च नैशनल लैवल च जंदा ऐ ते अगर नैशनल लैवल च बी अच्छा परफार्म करै ते फिर ते होर बी अग्गें अग्गें उं'दी सलैक्शनां होंदे रौंहदियां न ते एह्दे च बी अज्जकल बड़ा जादा कैरियर बच्चे बना दे न गेम्स च ते ओह्दे बाद जेल्लै कोई टीम जित्तदी ऐ ते जित्तने दे बाद उ'नेंगी प्राइज दित्ते जंदे न मैडल्स दित्ते जंदे न ते उं'दी जेह्ड़ी पोजीशन्स होंदियां न फस्ट सैंकिड थर्ड टीम दियां ओह् दस्सियां जंदियां न कदी कदी केह् होंदा कि मैडल निं ते कुछ उ'नें रक्खी ओड़े होंदी अमाउंट पैसें दी कि जेह्ड़ी फर्स्ट टीम आगी उ'नेंगी इन्ना अमाउंट मिलदा सकेंड इन्ना ते थर्ड गी इन्ना ते कदें कदें पैसे नेईं होंदे कदें कदें केह् होंदा कि उ'नें कुछ गिफ्ट बगैरा आर्गेनाइज कीते दे होंदे कि फस्ट टीम आस्तै जियां कुछ कोई बधिया जे बैग होवे सैकेंड टीम आस्तै फ्ही कुछ होए थर्ड टीम बास्तै आस्तै कोई बुक्स बगैरा होई गेइयां कि ओह् बी लै सकदे न बच्चे जेह्ड़े बचारे एफोर्ड नेईं करी सकदे एह् चीज़ां दिक्खो इक ते बच्चे दा साहस बी बढ़ांदे रौंहदी प्राइज़ कन्नै केह् होंदा बच्चें गी होर मोटीवेशन आंदी क्योंकि इस उमर च सानूं होंदा प्राइज दा मतलब जादा होंदा थोह्ड़ा क्रेज कि हां भाई सानूं जित्तेआ असें सारें गी दस्सना कि सानूं जित्तेआ भला असें अपनी मेह्नत कीती ऐ अपना पार्टिस्पेट कीता ते असें एह् चीजां जित्तियां न ते साड्डे इत्थें जादा बच्चें गी शौंक ऐ कबड्डी दा होर क्रिकेट दा बड़ा शौंक ऐ ते क्रिकेट दा ते जादा ई शौक ऐ इत्थें इत्थै घंटो तक बच्चे प्रैक्टिस करदे रौंह्दे स्टेडियम च आई आइयै ग्राउंड च आइयै आइयै बड़ी प्रैक्टिस करदे न दो दो तिन्न तिन्न घैंटे लगांदे न बच्चे सारे साढ़े इत्थें जिन्ने बी लोकल एरिया दे बच्चे होंदे ओह् ई आंदे न हर बारी ते ओह् ई परफार्म करदे न उत्थै प्रैक्टिस करदे न ते जेह्ड़े उ'नें कोच अग्गें रक्खे दे न ओह् उ'नेंगी गाइड करदे रौंह्दे टाइम टाइम उप्पर कन्नै उ'नेंगी उं'दे कन्नै होई होई उं'दे प्रैक्टिस करवांदे न उ'नेंगी ते उत्थै किट बी दित्ती जंदी ऐ सेफ्टी बास्तै क्योंकि स्पोर्टस च सेफ्टी बी बड़ी ज्यादा जरूरी ऐ प्रापर हैलमेट बगैरा जो बी होंदी ऐ रिलैक्स बास्तै नीह् बास्तै सब कुछ दित्ता उं'दा प्रोटैक्टर ताकि किसी बच्चे गी खेल कूद करदे होई कोई लग्गे नेईं क्योंकि कहीं ना कहीं सानूं एह् बड़ा जरूरी चीज ऐ ते लग्गने निं चाहिदी बच्चें गी ते एह् चीज़ दा बी सानूं बड़ा ध्यान रक्खने पौंदा ऐ ते दूजा एह् ऐ कि साढ़े इत्थै थोह्ड़े दिन पैह्लें इक होर कम्पीटीशन होएआ ओह् बी क्रिकेट दा होएआ तुसें मन्नगे उत्थै ज्हार कोलूं बद्ध लोक आए दे हे कुछ लोकल लोक आए दे हे उं'दे पेरेंट्स दिक्खन आए दे हे उं'दे रिलेटिव बगैरा जेह्ड़े हे ओह् बी दिक्खन आए दे हे पंच सरपंच दिक्खन आए दे हे फिर जेह्ड़े स्पोर्टस दे आर्गेनाइजर होंदे ओह् बी होंदे उत्थै बैठे दे फिर जिस जिस टीम दे जेह्ड़े स्कूल दे होंदे उत्थें प्रिंसीपल आए दे होंदे फिर हैड मास्टर्स बगैरा आए दे होंदे टीचर्स आए दे होंदे ते ओह् ज्हार कोलूं बद्ध लोक होई चुके दे ते जेह्ड़े बाकी आसै पास्सै दे लोक होंदे ओह् बी उं'दा बी मन लग्गेआ रौंह्दा ओह् बी दिक्खन चली जंदे भला बच्चे केह् प्रदर्शन करा दे न ते बहुत ही जादा जबरदस्त मैच होएआ उस दिन ते बच्चें गी मैडल दित्ते गे न जेह्ड़ी फर्स्ट टीम ही उंं'दे बास्तै गोल्डन हा ते जेह्ड़ी सैकिंड टीम ही उं'दे आस्तै सिल्वर ते जेह्ड़ी थर्ड टीम ही उं'दे बास्तै ब्रांज मैडल दिते गे उ'नेंगी कन्नै फर्स्ट टीम गी मैडल कन्नै कन्नै सर्टिफिकेट बी दित्ते गे होर उ'नें इक बड्डा ट्राफी बी दित्ती गेई ते एह् ई चीजां कि जेह्ड़ा बच्चे साहस बढ़ाई रखदे ते जेह्ड़े बच्चे कुछ बी निं आए उ'नें सारें गी उ'नें सर्टिफिकेट बी दित्ते ताकि कोई बी बच्चा लो फील निं करै उ'नें अगर इन्नी मेह्नत कीती दी ऐ पर ओह् किसी कारण अगर एह् दो प्वाइंट कोल रेही जंदे न ते ओह् कुतै डिमोटिवेट निं होई जाए ओह् मोटीवेट निं रवै इस बास्तै सानूं इस चीज़ दा बी ख्याल रक्खने पौंदा उं'दा साहस बी बढ़ाना असें ते उं'दे साहस आस्तै बी सानूं कुछ ना कुछ उं'दे आस्तै बी करना चाहिदा ऐ ते इक ते फिटनस रौंह्दी बनी दी अगर असें स्पोर्टस आं ते फिटनस दा बड़ा अज्जकल जमान्ना ऐ ओह्दे कन्नै साढ़ी बाडी जेह्ड़ी ऐ ओह् हैल्दी रौंह्दी ऐ क्योंकि जेह्ड़ी अज्जकल दी खराक ऐ ओह् बड़ी ज्यादा जंक फूड आई चुकी दी ऐ ते जंक फूड दे बजह् कारण जेह्ड़ी साढ़ी सेह्त ऐ ओह् दिन बे दिन दिन ब दिन डिक्रीज होंदे जा दा ऐ उं'दा ग्राफ सेह्त आह्ला ते अज्जकल डाइजेशन दी प्राब्लम आई चुकी दी बड़ी ज्यादा लोकें रुट्टी निं पचदी ओह् तां निं पचदी क्योंकि कम्म अज्जकल रेहा निं टेक्नोलजियां आई चुकी दियां ते मूवमेंट होंदी न बाडी दी जादा ते जेह्ड़े लोक न ओह् सूखम होई चुके दे न बड़े ते किसी फिटनेस दा ध्यान निं ऐ स्पोर्टस दा ध्यान निं ऐ ते लोक अज्जकल बस एह् ई खांंदे पींदे रौंह्दे ते घर दा कोई कम्म निं होंदा अज्जकल जादातर बैठने आह्ले कम्म ऐ बाकी ते अज्जकल हर इक चीज दी मशीनां आई चुकी दियां न रुट्टी बनाने तक मशीनां आई चुकी दियां आटा गुन्नने आह्लियां मशीनां कपड़े धोने आह्लियां मशीनां पौचे बी जेह्ड़े अज्जकल न ओह् स्टैंडिंग पौचे आई चुके दे न ओह्दी बजह कन्नै जेह्ड़ी बाड्डी दी मूवमेंट न ओह् होंदियां निं ते ओह्दी बजह कन्नै लोक जेह्ड़ी हैल्थ ग्राफ ऐ ओह् बी डिक्रीज़ होर ऐ इसी मेनटेन करने बास्तै सानूं स्पोर्टस जरूर खेलना चाहिदा अगर तुसें स्पोर्टस चलो नेईं खेलना ऐटलीस्ट तुसें रनिंग करी लो वाक करी लो जां कुछ घर ई अपने दो दो घैंटे बास्तै कोई योग परफार्म कर लो अगर योग बी नेईं करना ते कुछ नार्मल जेही ऐक्सरसाइज करी लो जेह्दे कन्नै तुं'दा फैट बर्न हो सकै तुं'दी फिटनस बड़ सके तुं'दी हैल्थ मेनटेन रौह् सके होर जेह्ड़ा तुं'दी फ्रैशनस जे अस स्पोर्टस जादा इंगेज होन्ने आं जे अस ऐक्सरसाइज बधिया करने आं अगर अस अपना खान पीन दा ध्यान रक्खने आं ते एह्दे कन्नै साढ़ा केह् होंदा कि जेह्ड़ा फ्रैशनैस रौंह्दी बंदे गी बंदे दा मूड़ बी ठीक रौंह्दा एह्दे कन्नै अगर असें ढिल्ले रौह्गे इ'यां लेजी पाई लेजीनस पाई रखगे ते ओह्दे कन्नै केह् होना कि साढ़ा मूड बी आफ रौह्ना सानूं असें पूरे दिन इ'यां ढिल्ले ढिल्ले रौह्ने ते साढ़ा जेह्ड़ा कम्म बी अस जेह्ड़ा करा दे ओह् असें फुर्तीली तरीके दे नेईं करी पाना ते जेह्ड़ा अगर असें कम्म इ'यां ढिल्ले ढिल्ले करगे साढ़ा अगर मूड फ्रैश निं ऐ ते जेह्ड़ा साढ़ा जेह्ड़ा कम्म दा रिजल्ट आना न जेह्ड़ा आउटकम आना ना ओह् बी इन्ना शैल नेईं होना उस आउटकम गी अस अगर प्रोडक्टिव बनाना चांह्दे आं ते इक स्पोर्टस में आक्खा नी आं बड़ा ही जादा ऐह्मियत रखदा ऐ इक साढ़ा खाना पीना ऐह्मियत रखदा ऐ इक साढ़ा स्पोर्टस ऐह्मियत रखदा ऐ इस चीज च क्योंकि फिट ऐ बाडी तांं ई बंदा प्रोडक्टिव बनी सकदा ऐ अगर बाडी निं फिट ते प्रोडक्टिव नैस नेईं आ सकदी ऐ बंदे च ते होई गेआ ना केह् तुं'दा सब कुछ जा दा ऐ ते बंदे गी फर्क नेईं परा पर जेल्लै हैल्थ जांदी ऐ ते बंदे दा पूरा सिस्टम खराब होई जंदा ऐ ते इसी चीज गी सानूं मेनटेन रक्खना पौना ऐ ते इसी मेनटेन रक्खने बास्तै आस्तै ऐक्सरसाइज स्पोर्टस वाक रनिंग योग जेह्ड़ी चीज तुसें कम्फर्टेबल ओ ओह् तुसें जरूर चूज़ करना चाहिदा ऐ ते जेह्ड़ी एह् अज्जकल दी लाइफ ऐ अज्जकल ते बैसे ते यूथ ते बैसे अज्जकल फिटनस दे तरफ जा दे न क्योंकि ओह् स्पोर्टस बी खेलदे रौंह्दे न स्कूल बिच्च फिर उं'दी गेम्स होंदी रौंह्दियां न ते ओह् ते चलो ठीक न पर जेह्ड़े थोह्ड़े एजड होई चुके दे न ओह् स्पोर्टस नेईं खेलदे ते ना ई उनेंई इन्ना प्रैशर आंदा स्पोर्टस दा जेल्लै फिर अस करने ओह् इन चीजां कोल दूर जा दे न ते उ'नेंगी मेरा एह् ई मैसेज होना कि अपने बच्चें बी स्पोर्टस च पान आपूं बी स्पोर्टस आह्ली साइड जान